जों एरैनोथ'जोंनि गामियाव बिफोरबादि माबाफ्रा गैया मा होनो दायना जुना बिदि फोथायलाय नायफ्रा जोंनाव एरैनो बहुथ खम जाबाय सिगांफ्राव एरैनो एफा एनै दंमोन जों बेफोरखौ माने लासै लासै बिदिनो माबाजों माबालायजों गामिजों गामि माबानानै रायलाय लायनानै फोजोबलांबाय आरो बेलेख गामिफ्राव एरैनो दङ' दा बेफेरखौ खोनायो एफा एनै दा होमब्लाबो माबाया दा जोंनि गामिफ्राव बुहुथ बिदिया खम गैया आरो जों बेखौ दा माबायाबो दोनो दोना जों गामिजों गामि एरैनो रायलाय लायनानै फोजोबो दा बिखौ जोङो माबाया आरो जों बेखौ गामिजोंनो रायलाय लायनानै बिदिनो गामिफ्रावबो माबा थायोना एरैनो मा हानो गोरों गोरा एबा बुजिग्रा मानसिफोर थायो दा बिफोरबादिखौ लानानै फोजोबबाय जों दायना दुइना बेफोरबादि गैया आरो जोंहा दा बांसिन मानसिफ्रा रोंगौथि जाजोबबाय नालाय दा ओंखायनो जोङो बेफोरखौ बारा माबा फैया आरखि दा गामिफ्राव एरैनो जोङो दा खोब मोजाङै सोलिनानै दङ' दा माबाफ्राव बिदिनो फरायनायफोर लिरनाय फोर बेफोरबादिया दावखोगासिनो मोजांयै मोजां जाबोगासिनो दं दा ओंखायनो बिदि गामियाव माबा गैया जोंनाव बिदिनो मा होनो गामियाव बिदिनो सुथ्रा सुथ्रि गैया जोंनाव एरैनो अनलायनाय माबालायनाय हेफाजाब होलायनाय बेफोरबादिसो दा जोङो जों एरैनो माबा खालाया आरो मा होनो बिखौ जोङो गाज्रि माबाखौ लाबो होया जोङो एरैनो बिदि माबायो मा होनो बिखौ जोङो एरैनो माबा जे जोङो मा मा होनो बिखौ गामिजों गामियैनो एरै रायलाय लायनानै बिदियैनो गेसाव गोफोन फिसा फिसौ जानाय जाथाइफोरखौ एरै गामियावनो फोजोबो जोङो दा बिबदिनो बारा जों माबा खालाइया आरामनो रायलाय लायनानै जों बिखौनो फोजोबनानै लायो आरो दा आं गोबां बारा माबाया दा बिखिनिखौ रायलायना बेयाव दोनथ'नाय जाबाय आं